हैलो हां मां सीमा थी ॻाल्हायां तव्हांजे ओला कंपनी मां मां ओला जो ऑटो करायो हुयो कुर्ला कैंप खां वठी करे धरमदास दरबार ताईं तेॾी महिल जेको मुकररु थियल भाड़ो हूंदो आहे ओॾी महिल मूंखे ॿुधायो वियो की मूंखा ॾेढ सौ रुपिया वठिता वेंदा ऐं हांणे जॾहिं मूंखे तव्हांजो ड्राइवर हुन जॻह ते छॾे वेठो उहो हाणे मूंखे चए थो की तव्हांखे ॿ सौ रुपिया ॾेयणा पवंदा पहिरीं ॻाल्हि त तव्हां असांखे जेको ॿुधायो हुयो मुकरकु भाड़ो असांखे उहो ॾेयणु खपे त हाणे तव्हां मूंखे कहिड़ी मददु करे सघदां आहियो की तव्हांजे जेको ड्राइवर आहे मां उनखे जीअं वधीक पेसा न ॾेई सघां या तव्हां हुन ड्राइवर सा ॻाल्हायो या असां हुनखे मना करे छॾियो की असां पोइ वञी करे कंपनी सां ॻाल्हाए करे अगरि अॻियां भरिणा पवंदा हुनजो पुठियां मक़सदु हुयो जो असांखे हो वधीक थो घुरे त असां हुन महिल पोइ ॾेई सघंदा आहियूं पेसा त तव्हां मूंखे हिनमें कहिड़ी मददु करे सघंदा आहियो मां हुनखे एक्स्ट्रा पैसा ॾेयां ऐं तव्हां मूंखे पोइ ॿुधाईंदव की हो मूंखा छो वठिता हुया या मा हाणे हुनखें न ॾेया तव्हां पंहिंजे ड्राइवर सां पाण वञी करे ॻाल्हायो की एतिरो भाड़ो असां कंपनी वारनि हुनखे चयो हुयो त असांजो जेको कस्टमर आहे उहो ओतिरा ई पेसा ॾिंदो हुनखां पो तव्हां पंहिंजे ड्राइवर सां ॻाल्हायो की हुन वधीक छो वठिता आहिनि असांखा पेसा